हैलो हा मां सपना पई ॻाल्हायां डॉक्ट हा मूंखे आहे न ॾाढा हथ पेर ईअं कम कोन्ह पिया थियन मूंखां पुजे कोन्ह थियो कुझु अहिड़ो थकावट बैचेनी थी पई आहे मूंखे कुझु बदन में ॿियों सूर पियो थिए था मूंखे कुझु इलाज ॿुधाईंदा मूंखे हिन चारि पंज ॾींहनि खां पोइ ई अहिड़ी हालतु थी पई आहे मूंखे कुझु वणे ई कोन्ह पियो जेको खाया थी उल्टी जहिड़ो मन थो थिए जी मचले थो बसि ईअं चाह की बसि सॼो ॾींहुं सुम्ही सुम्ही पई हुजा मूंखे कुझु वणे ई कोन्ह पियो हा जी न न न मूं त कुझु कोन्ह खाधो आहे बसि ईअं थकावट थी पई आहे पोइ ॻोड़ा बि वञनि जा शरीर पिया टूटनि न न बसि ई छा न ईअं ॿ टे ॾींहं खां ईअं मथो बि घुमे पियो चक्कर जहिड़ा जी मचले पियो सभु ईअं हालतु बि ख़राबु थींदी वञे घणे ॾींहनि खे कुझु बि खायां थी त ईअं उल्टी जहिड़ो जी थो थिए हा

हा दवाऊं कहिड़ी वठिणी आहिनि छा हुनजो असरु

ई ई खाईंदे मूंखे ई ॼण खाली पेट में ईअं ॾाढो पेट बि वञे थो जीअं पेट में ॾाढो सूर थियण लॻी पियो आहे जीअं कुझु खाद चाह न कुझु वणे कोन्ह थो त पोइ जी मचलाइन जी बि गोरी लिखी छॾिजो जंहिंसां जी

ॻोड़ा बि ॻोड़ा बि ॾाढा सूर पिया करन उन जो बि कोई इलाज ॿुधाए सघो कुझु अहिड़ो मतिलबु मलहम ॾियो हूं हा ओके हा हा